हाँ ट्रैक्टरों के विभिन्न प्रकार और ब्राण्ड मैंने देखे हैं और वे उपयोगी भी हैं वो पारम्परिक तरीकों से अलग हैं चूँकि ट्रैक्टरों में अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है कौन सा ट्रैक्टर कितने हार्स पॉवर का है और कौन सी कम्पनी का है इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि वह ट्रैक्टर क्या कार्य करेगा और कैसे करेगा जैसे आइसर हुआ सोनालिका हुआ जोंडियर हुआ सभी ट्रैक्टर अपनी अपनी एक खासियत रखते हैं कुछ ट्रैक्टर आज की तारीख में जे सी बी के भी कम्पेयर किए जा सकते हैं ऐसे ट्रैक्टर भी हैं और कुछ ट्रैक्टर केवल खेतों में कार्य करने के लिए ही होते हैं कुछ ट्रैक्टर रोड पर माल ढोने के लायक भी होते हैं तो कुछ ट्रैक्टर रोड़ों को बनाने के कार्य भी करते हैं ट्रैक्टर सभी कार्यों में आते हैं वैसे विशेष प्रकार से ट्रैक्टरों को केवल खेती के लिए ही बनाया गया था और खेती में ही जो बैल कार्य करते थे उनकी जगह आज ट्रैक्टरों ने ले ली है जो बैलगाड़ी कार्य करती थी वो भी कार्य ट्रैक्टर ने ले लिया है ट्रैक्टरों का विशेष कार्य खेती का ही रहता है जिसमें हकाई भी रहती है जुताई भी रहती है कटाई भी रहती है और हार्वेस्टिंग भी रहती है इन सभी कार्यों से मिलाकर ही ट्रैक्टरों का निर्माण हुआ था ट्रैक्टर एक डीजल से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है